माल अवैन्यू कृष्णा नगर नजर बाग लाल बाग गोला गंज चार बाग केसर बाग अमीनाबाद नकाज मौलवी गंज रकाव गंज जानकी पूरम मुरली नगर निशाद गंज महानगर अमानीरन अलीगंज राजाजी पूरम अमोसी हजरतगंज चौक लालबाग आलमबाग गोमती नगर इंदिरा नगर मवैया तकरोई सुगामो